हेलो हाँ बोलिए एन एच पर है माँ शीतला हॉस्पिटल वहाँ पर आपको सारी सुविधा मिलेगी हर चीज़ की सुविधा होगी एम्बुलेन्स अच्छी तरह से इलाज़ होगा हाँ ऑक्सीजन आपको मतलब ऑपरेशन आई सी यू और हर चीज़ की सुविधा होगी दवाख़ाना और दवा भी सब आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी टाइम पर और आपको जो भी सुविधा लेनी है वह आप हॉस्पिटल पर आकर ले सकते हैं और आपको दिक्कत क्या है और हाँ हो जाएगा

चार्ज़ चार्ज़ आपका उसमें लग जाएगा बीस से बाइस हज़ार रुपया ख़र्चा होगा दोनों प्रक्रिया है सर्ज़री से भी है और मशीन से भी है मशीन से भी हो जाती है और हाथ वाले में थोड़ा मतलब अच्छा होता है इसलिए लोग हाथ पर ही चाहते हैं कि करवा लें और मशीन में अभी तो दिक्कत नहीं होती है लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है पेशेन्ट में कि बहुत सारा भी पेशेन्ट में गैस बनना शुरू हो जाता है बहुत सारे मतलब अन्दरूनी बीमारियाँ यह चीज़ होने लगती हैं क्योंकि मशीन चलने के बाद तो मशीन काम कर रही है और और हमलोग हाथ से जब सर्ज़री करते हैं तो वहाँ पर यह चीज़ ज़रूर रहती है कि जो हाथ से कर रहे हैं तो वह कम अच्छा लगता है कि जो हर चीज़ को हम अपनी तरह से देखकर सही पेशेन्ट का सही इलाज़ करते हैं क्योंकि और यह विश्वास हो जाता है कि हमलोग यह काम किए हैं यह सही है और सटीक ही होगा मेरा काम जी सर्ज़री सर्ज़री कराने के बाद आप जैसे हाथ से कराते हैं तो आप को चार से पाँच दिन छह दिन तो कम से कम छह दिन रहना होगा नहीं तो आप आठ दिन रहिएगा और आठ हाँ एक सप्ताह तो फिर आपका आठवाँ दिन आधा उसका स्टिच जो रहता है वह कट जाता है और आधा आपका दसवाँ दिन स्टिच आपका कटेगा तो फिर दसवाँ दिन आप स्टिच कटाकर और फिर मेडिसिन लेकर आप घर जा सकते हैं और सुविधा जो भी होगी वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी जी बाहर से भी अगर आपको सुविधा लेनी होगी तो ज़रूर हम बुलवा सकते हैं